हमरा गाममे रङ्गमञ्च मने लगैत छै तऽ हमसभ देखे जाइत छी आर आरकेस्टा जइसे अबैत छै रङ्गमञ्च पर स्टेज बनैत छै जइसे रङ्गमञ्च पर मने कि नाटक होइत छै जागरण होइत छै दुर्गा दुर्गापूजाकेँ सभजन जाइत छी देखैत छी सुनैत छी देखैत छी रङ्गमञ्च परके रङ्गमञ्च पर नाटक ओटक होइत छै तऽ गाँव से देखे जाइत छी सभजने जाइत छी पारिवारिक जहिसँ होइत छै नाटक तऽ जाइत छी नओ दिनके रहैत छै कइ दिनके रहैत छै सभ देखे जाइत छी दुर्गापूजा मे दुर्गापूजा हमसभ मनाबैत छी देखे जाइत सभ जने जाइत छी देखे देखे जाइत छी दुर्गापूजामे गाड़ी से जाइत छी गाँव देहात सभ तरह से जाइत छी देखे एक